पयलीच्या काळांत गांवांत खेळाचो म्हत्व म्हणटा तो कांयच कळना आसलो पयलीं लोकांक खेळपाचो म्हळ्यार कितें तें कांय समजनासलें तरी आसतना लोक बेश्टे वयताले आनी आयज खेळ म्हळ्यार खंय पावला तेचो म्हत्व कितलो जाला तो सगलो लोकांक आयज कळ्ळा जे लोक खेळून वयर सरले वयर वयर खेळांत वचोन बरो बरो कामांक लागले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की गांवांत खेळ म्हत्व आसा कांय ना तो तेच लोकांनी मुखार वचोन खूब घडून हाडलेलें आसा की खेळ म्हळ्यार कितें तें आनी त्या लोकांनी वर्सांत दोन दोन फावटीं खूब खेळ आयोजीत केल्ले आसा फुटबाॅल वाॅलीबाॅल अशी गेम आयोजीत केला त्या खेळान बरे बरे वाटेकारांनी पार्टिसिपेट केल्लें आसा आनी पार्टिसिपेट करून तेचो कितें कसो जाता वांटो तो कसो आहा कितें तें तेंकां कळिल्लें आसा